ہاں ہیلو ہیلو سر جی وہ کیا میں ذرا کالج کے وقت جب میں کالج میں تھی تب میں کینٹین میں جانے کے واسطے کینٹین کو جا رہی تھی میں تو میرا پرس جی میں ڈگری سیکنڈ ایئر ڈگری سیکنڈ ایئر کی ہوں میں اور کیا بولتے سو میں کو جب میں کلاس میں تھی نا اس کے بعد میں نیچے جا رہی تھی کینٹین میں کھانا کھانے کے لیے تو میں پرس کہیں بیچ میں بھول گئی آئی تھنک کیا ہوا کیا ہوا میرے کو نہیں نہیں یاد رہتا اچھا تو میرا پرس میں ڈھونڈھی پھر بعد میں کالج میں جا کے کہ میرا پرس ملا نہیں کہیں بھی میرے کو تو ذرا آپ کی کچھ مدد ہو سکتی اس میں جی میرے پرس میں پین کاڈ آدھار کاڈ اور ڈوکومنٹ تھے کیش تھا اور پیسے تھے اور آئی فون تھا میرا جی جی اب میرے پاس بجٹ نہیں ہے اور اس مچ میرا پیسے تھے ہر چیز اس مچ تھی جی جی جی ٹھیک ہے